ہیلو کیا یہ سعد بوتیک ہے بہت اچھا بہت اچھا میں رفیق ہوں اور میں کچھ کی تلاش میں ہوں میرا ایک فیملی فنکشن ہونے والا ہے اور مجھے روزمرہ پہننے کے لیے بھی کچھ ضرورت ہے کیا اس میں آپ میری مدد کرسکتے ہیں یہ کامل لگتا ہے میں ہلکے رنگوں میں کچھ پسند کروں گا شاید ایک نرم کرسٹل یا ایک کلاسک ستیر ان خالص سوتی چھیدے دار میں کی قیمت کی حدود کیا ہے یہ میرے بجٹ میں ہے اب روزمرہ پہننے والے چوڑی دار کے لیے کچھ سادہ لیکن خوبصورت تلاش کر رہا ہوں میں عام طور پر مٹی کے یا بنیادی رنگوں کے لیے جانا کے لیے جاتا ہوں اس حد میں آپ کے پاس کیا ہے یہ کافی معقول ہے مجھے روزمرہ مجھے روزانہ پہننے کے لیے ان میں سے کچھ کی ضرورت ہوگی اب فیملی فنکشن کے لیے میں آپ کے بوٹیک میں جاؤں گا تاکہ خالص سوتی چیتے دار کو ذاتی طور پر دیکھیں کیا مجھے اپنا پتہ اور کام کے اوقات بتا سکتے ہیں شکریہ سعد میں آپ کی مدد اور معلومات کی تعریف کرتا ہوں میں جلد ہی اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ مجھے درکار چوڑی دار کا انتخاب کروں آپ ایک بار پھر شکریہ سعد میں آپ سے جلد ہی ملوں گا